हमराके जे प पक्षी देखै छियै ने बहुत सुन्दरता लागै छै पक्षी देखैमे बहुत प्यारा छै पक्षीसँ हमरा आरकेँ देखैमे अच्छा लागै छै बहुत प्यारा लागै छै पक्षी हमरा सभ सुग्गा जे देखै छियै ने सुग्गाकेँ पकड़ि कऽ लाबै छियै तऽ घोँसला ओकर बनबै छियै ओकरा खाना पाना पीना भी दै छियै आहार दै छियै पिञ्जड़ामे हम तऽ राखै छियै हमरा सभ सुग्गाकेँ पोसै छियै देखैमे बहुत सुन्दरता लागै छै देखै सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै कोनो भी पक्षी छै उजरा उजरा पक्षी रहै छै आजकल बहुत किसिमके पक्षी देखैमे अच्छा अच्छा पक्षीसभ निकललै छै एतेक सुन्दरता लागै छै पक्षी कि बहुत प्यारा पक्षीसभ छै बहुत प्यारा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै